हैलो हैलो हा हा त मां हिकु हाणे न्यू कार वरिती आहे होंडा जी त मूंखे उन लाइ इंश्योरंस खपे त तव्हां मूंखे तां मूंखे ॿुधाइ सघंदा आहियो की कहिड़ा कहिड़ा इंश्योरस वठणु खपे आइ ट्वेंटी

ॿ प्लैन अछा

अछा

अछा घणे अमाउंट जो मूंखे अॼु मिलंदो कवर

एक्सीडेंटल अछा मूंखे त ॾह हज़ार वारे में सुठो थो लॻे उन में एक्सीडेंटल कवर आहे त मतलबु कुझु बि नुक़सानु वुकसान इहो सभु भरे करे मिलंदो

हा त मुंहिंजे गाॾीअ में नंबर न आयो आहे रजिस्ट्रेशन पूरो न थियो आहे त जीअं रजिस्ट्रेशन पूरो थिए थो मां तव्हांजे ऑफ़िस में अची तव्हां सां ॻाल्हाईंदमि

अछा अछा कटिजी वेंदी ठीकु आहे न बस ठीकु आहे पोइ